ओन्दैयावथ' बिराद गेलेनोथ' मोजां मोनोमोन गेलेनायाथ' बिराद मेल्ला गेलेबोदों आङो गेलेनाया खाबादि गेलेदों रेदि गेलेदों दावला सौलायनाय गेलेदों आरो हौवाफोरजोंबो गेलेनो मोनदों हौवाफोरजोंबो बिदिनो आबिर गेलेनायावबोथ' बुलायलायनाय जादों मेल्ला बिदिनो गेलेबोदों आरो गेलेनायालाय ओमफ्राय इसे देरनानै टाईकान्द' ओमफ्राय बक्सिं गेलेनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि उनावहाय बिमा बिफाफोरा बिदिनो रायो ओमफ्राय बिमा बिफाफोरनि होयियावबो थानाय जाबाय आरो आङो दा खेला गेलेयिया ओमफ्राय गेलेनोथ' अनेक रोखोमनि गेलेदों खेलायाबोथ' मेल्ला रोखोमनि दङ ओमफ्राय आङो बक्सिंखौनो साबसिन मोजां मोनोमोन खेला गेलेनायाव ओमफ्राय उन्दैयावथ' अनेक रोखोमनि